हाँ बोलिए सर हाँ सर थोड़ा माथा दर्द है सर माथा दर्द है माथा में दर्द होता है हाँ खाँसी भी होता है और बी पी लो हो जाता है औ बोलने में हिम्मत नहीं होता है गस्त आता है ना खाँसी भी सर्दी भी

ठीक है ठीक है ठीक है

जी जी जी थोड़ा पैर ओर में लग रहा यही जो गोर ओर में सर ओर में झुनझुनी आता है

हाँ

ठीक है पेट में भी दर्द होता है जी ठीक

ठीक है